کھانا بناتے وقت میں کئی طرح کے برتنوں کا استعمال کرتی ہوں جیسے کہ کڑھائی کوکر بھگونا چمچ ان سب کا میں زیادہ استعمال کرتی ہوں اور سبھی ان برتنوں کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہی تین چار برتن ہوتے ہیں جن سے کھانا بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں کوئی بھی کھانا جلدی بنانا ہوتا ہے تو ہم کوکر کا استعمال کرتے ہیں کوکر میں دو چار سیٹی لگاتے ہی کھانا جلد ہی تیار ہو جاتا ہے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے کھانا بنانے میں اور ہمیں کہیں زیادہ کھانا بنانا ہوتا ہے یا کوئی گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں زیادہ کھانا چاہیے ہوتا ہے اس حالت میں ہم بھگونے کا یوز کرتے ہیں کیونکہ بھگونا کافی بڑا ہوتا ہے اس میں زیادہ کھانا اچھے سے بن جاتا ہیں اور کسی سبزی میں تڑکا وغیرہ لگانے کے لیے ہم فری پان کا یوز کرتے ہیں فری پان بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو تڑکا بہت اچھے سے لگ جا